جی وعلیکم السّلام جی آپ کی لائبریری کا نام بتا سکتی ہیں آپ جی جی مجھے کچھ کتابیں اِس میں صرف اسپیسفک کتابیں چاہیے تھیں کہ اگر مجھے ضرورت تھی تو آپ کے پاس وہ مل جائیں گی کتابیں جی میرے آدابِ زندگی کتاب کا نام ہے وہ مجھے چاہیے تھی جی دیکھیے ابھی فی الحال اچھا سیرت النّبی اِس کے علاوہ اگر یہ کتاب نہیں ہے آپ کے پاس تو کیا سیرت النّبی آپ کے پاس ہوگی جی جی اچھا وہ جی جی اچھا وہ اُس کے قیمت آپ مجھے بتائیں گی اُس کتاب کی قیمت کیا ہے اچھا اگر ہم کتابوں اگر دو کتاب لیتے ہیں تو اُس پہ بھی ڈسکاؤنٹ ہمیں مل جائے گا کیا جی اگر آپ ڈسکاؤنٹ کر دیں گی تو ہم میری دوستوں کو بھی چاہیے تھی تو ہم ایک ساتھ ہی کتاب وہ لے سکتے ہیں دو تین تو آپ اُس میں کم کر سکتی ہیں جی